स्वास्थ्य सेवा के बढ़ैत समस्या के लिय भारत सरकार के बहुत उपचार छै जेकि हमरा सब के टाइम टाइम पर सबकिछु भऽ जाइ छै आओर कम खर्चा लागै छै आयुष्मान कार्ड बनल छै एहिसॅं हमरा सबके बहुत राहत मिलल छै जेकि हम सब ओहिके बहुत फायदा उठाबै छियै आओर एहन तरहके बहुत कार्ड छै जेकि हमरा सब के कम खर्चा लागै छै आओर हमर सब के स्वास्थ्य ठीक भय जाइ छै हम सब टाइम टाइम पर ठीक भय जाइ छियै एहन कोनो तरहके दिक्कत हमरा सब के नहि होइ छै आओर एहन कोनो चीज हमरा सब के नहि झेलय पड़ै छै जाहिसॅं हमरा सबके समस्या आबय भारत सरकार हमरा सबके बहुत मदद केलकै हऽ आओर हमसभ बहुत खुश छियै जे ई चीज भय रहल छै आओर हुमरा सभ के गरीब सभके ओतय पैसा नहि लागि रहल छै नहि तऽ केओ केओ गरीब इएह सोच लेतै जे हमरा अत्ते पैसा नहि छै आओर आदमी खतम भऽ जेतै आओर हम केना जेबै एहिके लिय ई कार्ड सभ बहुत अच्छा छै जेकि हमसभ हमरा सभ के बहुत रहत मिलै छै हम सभ एकर बहुत यूज करै छियै